हलो हा जी अमा जय झूलेलाल हा जी जी मैडम इहो रिलायंस जिओ कस्टमर आहे मां तव्हांजी कीअं मदद थी करे सघां जी मैडम

जी जी जी मैम जी मैडम अमड़ि तव्हां मूंखे हिकु मिन्ट तव्हांजे मोबाइल जो नंबर ॾिंदव प्लीस मां पंहिंजे सिस्टम में चेक करे वठां थोरो जी जी जी जी जी मूंखे ॿ मिन्ट ॾिंदा हा जी अमां मूंखे हिकु मिंट ॾिजो मां पंहिंजे सिस्टम में चेक कयां थी पेई अमां इहो तव्हां नंबर जो आहे न इहो जिओ जो आहे हिन में कोई दिक़त कान्हे एक्चुली तव्हांजो अमड़ि जो घर रेसिडेंशिअल आहे न उहो तव्हांजो थोरो अंदरि ते अथव हुन जे आसिपासि में ॾहें मीटर ते न असांजो कोई टावर कान्हे त तव्हांखे हुन में न टावर जी दिक़त थी अचेव वरी बि मां तव्हांखे युज़ करण लाइ हिकु ॿियों नओं जिओ जो सिम काड मोकिलियांव थी तव्हां इहो युज़ करे ॾिसो हफ़्ते में मां रिव्यू वठंदीमांव वरी बि तव्हांखे कोई दिक़त हुजे त असां वेठा आहियूं जी जी हा हा जी जी अमड़ि बिल्कुलु काई बि दिक़त न ईंदव एक्चुली दिक़त उहो ई आहे की घर में थोरो टावर जो रेडीएशन घटि थो अचे घरु थोरो अंदरि ते आहे जी जी आंटी जी जी आंटी हा जी जी ॿीं काई आंटी मां मदद ॿियों कुझु हेल्प खपेव जी जी जी जी अधु त जी जी हा आंटी त तव्हांजो वाइफाइ लॻाइणु था चाहियो त तव्हां घर में घणा मेंबर आयो त तव्हांखे हुन हिसाबु सां जी

हा जी जी आंटी जी आंटी असांखे वाइफाइ में छा आहे की जेतिरा मोबाइल घर में हूंदा आहिनि न हुनजे में बि ऐं मेमरी ऐं कोंटीटी जे हिसाबु सां हुन एम बी वारो मॉड्युम लॻाए ॾिंदा आहियूं वरी बि असां जी जी हा त जी मैडम मूंखे पंहिंजो टाइम तव्हां शाम जो पंजे खां पोइ अवेलेबल आयो हा न हा न हा हा अॼु तव्हांखे माण्हू अची सभु समुझाए छॾंदुव तव्हांखे समुझ पवे त तव्हां लॻाराए जो न त काई ॻाल्हि काने कोई हिजाबु कान्हे तव्हां समुझी वठिजो पोइ माण्हू वरी बि तव्हांखे फ़ोन करे ई ईंदुव तव्हांखे कंफ़र्टेबल हुजे त तव्हां हा कजोसि न त पोइ वि वरी ईंदो माण्हू ठीकु आहे आंटी हा हा ओके आंटी ओके जय झूलेलाल